میں مارکیٹ سے ایک ٹرالی بیگ لے کر آئی وہ ٹرالی بیگ بہت زیادہ اچھا ہے میرے اُس میں سارے کپڑے آ گیے میں نے اُس میں اور بھی بہت سی چیزیں رکھی میرے ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی اچھے سے آ گیے وہ بہت ہی اور بہت ہی بڑھیا کوائلٹی کا بیگ ہے میں نے اُس کو جب سے لیا ہے میرے کو ابھی بہت دِن ہو گیے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہ اتنا اچھا ہے کہ مجھے میری اُس میں ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ گئی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی میں نے اُس میں رکھ دی وہ بیگ ہر میری ساری چیزیں اُس میں ایڈجسٹ کر لی وہ اتنا اچھا کوائلٹی کا بیگ ہے اتنا پیارا بیگ ہے جو میرے سارے کپڑے بھی اُس میں آ گیے ہر ایک چیز میری اُس میں آ گئی میرا میک اپ کا سامان بھی اُس میں میں نے رکھ دیا اینڈ میری جیولری وغیرہ اُس میں ہی آ گئی اچھے سے اور وہ جیولری میری نہ ٹوٹنے کا ڈر ہے مجھے نہ کسی چیز کا وہ بہت اچھا بیگ ہے اور میں نے اپنے ٹرالی بیگ میں اپنا سارا سامان پیک کر دیا اور وہ اچھا ہے